اگر مجھے کسی ملک کے سفر کرنے کا موقع ملا تو میں سعودی عرب کا سفر کرنا چاہوں گا کیونکہ سعودی عرب کا سفر ایک روحانی ثقافتی اور تاریخی لحاظ سے نہایت اہم اور منفرد ہے یہ ایک ایسا تجربہ ہے خاص طور پر مسلمانوں کے لیے سعودی عرب کے سفر کے چند اہم پہلو کا میں ذکر کرنا چاہوں گا مذہبی اہمیت سعودی عرب میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ واقع ہے جو اسلام کے دو مقدس ترین شہر ہیں مسلمان دنیا بھر سے حج اور عمرہ کی ادائیگی کے لیے یہاں کا سفر کرتے ہیں حج ہر سال ذوالحجہ میں مخصوص ایام میں فرض عبادت کے طور پر ادا کیا جاتا ہے عمرہ یہ سارا سال کیا جا سکتا ہے خاص طور پر رمضان مبارک میں اس میں اس کی فضلیت بڑھ جاتی ہے ویزا کے اقسام سعودی عرب مختلف اقسام کی ویزا جاری کرتا ہے حج ویزا عمرہ ویزا سیاحتی ویزا ورک ویزا وزنس بزنس ویزا حالیہ برسوں میں سعودی حکومت نے سیاحت کو فروغ دینے کے لیے سیاحتی ویزا آسان کر دیا ہے